اترپردیش کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے کردار کے وضاحت وضاحت کر سکتے ہیں اور یہ کہ یہ انگیز یکوٹ اور کانونی ساز ساخوں کی تعلقہ پر کیسے غرف ووتازن قائم رکھتے ہیں وہ ایسے رکھا جاتا ہے جیسے کہ کسی کے اوپر اتیاچار نہ ہو کسی کو نا انصافی نہ ملے سب کو انصافی ملے اور کسی کے اوپر برا کچھ مطلب کہ جیسے نام لگا دیا برا کیس کردیا جھوٹے مقدمہ میں پھنسا دیا گیا تو سب چیز کو دیکھے سنے اس کے بعد فیصلہ کریں اور کسی کے نام سے جات سے بھید بھاؤ نہ کریں کیونکہ سب سے زیادہ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے رنگ سے نام سے یہ سب سے تو بھید بھاؤ نہ کریں اور یہاں کسی کے بارے میں برا برا یہ کچھ ایسا نہ کہیں کیونکہ یہ سب چیز فضول کی باتیں اور یہ سب چیز کا اترپردیش میں خاص دھیان رکھا جاتا ہے نہ ہی یہاں کسی کا بھید بھاؤ کیا جاتا ہے نہ ہی کسی کا وہ پیسہ والا ہے تو اس کا کام ہوگا وہ پیسہ والا نہیں ہے تو اس کا کام نہیں ہوگا ایسے یہاں کچھ نہیں ہے سب کو ایک نظر سے نظریہ سے دیکھا جاتا ہے اتر پردیش کے اندر اور یہ نظام مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سے بڑوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ پرمپرا شروع سے چلتے ہوئے آ رہا ہے اور ان شاء اللہ چلے گا بھی کسی کو بھید بھاؤ نہیں کرے نہ کسی کو غلط کام میں پھنسایا جائے سب کا حق سب کو ملتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے